आज के समय में हिन्दी भाषा का फैलाव बहुत ही अनेक अनेक अनेक तरीके से किया जाता है पहले जिस प्रकार अब कंप्यूटर फोन आदि ये सब चल गए हैं तो इसमें पहले इंग्लिश लेव भाषा का ही उपयोग होता था पर आज के समय में जो हो रहा है उसमें हिन्दी को भी उतना ही मतलब महत्वपूर्ण समझा जा रहा है जितना कि इंग्लिश भाषा को समझा जा रहा है इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे पहले हमारे इंडिया में इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ही मुश्किल पर मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी वे यह सोचते थे कि अब जो भी है सारा कुछ इंग्लिश के ऊपर ही निर्भर करता है पर आज के समय में जो हो रहा है हम अपने जो भारत के देश हैं वो इंग्लिश सीख रहे हैं पर जो दूसरे सिटीज़ के हैं जैसे लंदन अमेरिका वगैरह के जो लोग हैं वो हिन्दी को भी उतनी ही महत्वपूर्णता दे रहे हैं जितना कि हम लोग इंग्लिश को दे रहे हैं तो इसका फैलाव इसी प्रकार हो रहा है और इसको हम बचाए रखने के लिए बहुत और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं जैसे कि हम अपने इसका सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत सारी इसके लिए योजनाएँ चलाई जा सकती हैं जिससे अपनी हिन्दी भाषा को बचा के रखा जा सके